इलाहाबाद कानपुर सिंध कराजी कराची मोहन जोदड़ो गिदुबंदर हैदराबाद बनारस मिर्ज़ापुर गोरखपुर कृष्नानगर जॉनपुर नागपुर बनारस शिमला ऊटी हिमाचल प्रदेश कशमीर हैदराबाद अहमदाबाद गुजरात